ऐसा है कि हमको तोता बहुत पसंद इसका के तोता अंग्रेजी में तोता कहा जाता है सुग्गा लोग कहते हैं तो होते हैं तो हरे रंग को होते हैं हमको वो बहुत अच्छा लगता है हम लोग उसके पालते हैं उसे खिलाते हैं हाँ बच्चे लोग खिलाते हैं उसको औ उसको पढ़ाते हैं तोते को पारवते मिठू बोलो जो जो पढ़ाएंगे वो पढ़ते हैं और उसका और जो मोर होता है मोर भी अच्छा लगता है हमारे बच्चे लोग रोते तो जो आओ बेटा मोर को देखो आओ बेटा खेलो तो बहु बेटी भी उसको देखती हैं और बच्चे खेलते हैं देख के और तो कौआ होता है कौआ को भो एक कौआ भी अच्छा लगता है कौआ के लोग कहता है आइए कौआ जाइए रोटी भी बच्ची खिलाते हैं और गिलहरी तो देखते हैं गिलहरी भी पेड़ पे चढ़ते उस उसको रपटा कर खिलाओ अच्छा लगता है और और तो तो बहुत होते गौह और बुलबुल होते हैं बुलबुल का बोली भी अच्छा लगता है बुलबुल को बुलाते हैं बुलबुल गाता बुलबुल नाचता चिड़िया बहुत सा होती हैं और चिड़िया गिलहरी होती है मैना होती हैं और और तोता है वो जो मुर्गी होती हैं मुर्गी मुर्गी को हम लोग अन्न खिलाते हैं उसको पालते हैं अपने फायदा के लिए अंडा देती है बस उसको बेचते हैं भी घर पर बच्चों के खिलाते हें और तो और चिड़िया तो बहुत बहुत सी होती हैं लेकिन कुछ ही कुछ ही हम नाम जानती हूँ उसको बता रही हूँ और गौरैया होती है तो गौरैया देखा भी नहीं करतीं लेकिन कहीं कहीं कभी कभी देखा जाती हैं और किलहटी बोलती है के चरखी बोलती है चिड़िया को शुतुरमुर्ग हो होते हैं बहुत सा चिड़िया है कितना नाम लें हम पूरा नाम नहीं मालूम है लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ बहुत अच्छा होते अच्छा लगती हैं चिड़ियाँ उड़ती है बतत्ख होते हैं कितना अच्छा लगता है उजर है तोतें बहुत अच्छा लगता है उसको खिलाने में देखने में मुर्गी के बच्चे भी खिलाने में अच्छा लगता है बच्चा हर एक चीज़ का अच्छा लगता है ना तोता के तोता के बच्चा मुर्गी का भी बच्चा मुरैला का बच्चा होता है सब कुछ हम लोग पालते हैं खिलाते हैं उसको देखते हैं और बच्चे लोग को भी दिखाते हैं कि देखो बच्चे देखो तोता है नाच रहा है देखो बच्चे मोर नाच रहा है और चिड़िया सब बहुत अच्छी लगती है जब उसको आती हैं तो उसको दाना डाल देते हैं कि लोग खाएगी चुंगेगी तो बच्चे भी नाएगे हमारा लोग का देख के बच्चे भी खाएगी तुमको आशीर्वाद देगी ऐसे ही बहुत अच्छा लगता हैं हमको लोग को चिड़िया पालने में हाँ बुलबुल को और तोते को पालने में बहुत अच्छा लगता है हाँ बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन और क्या कहें मुर्गी भी पालते हैं हम लोग अपने फायदा के लिए कि अंडा दें बच्चा दें तो उसके खिलाते हूँ और गिलेहरी उल्हरी तो सब तकती हैं हाँ यही चीज कह तो रहे हैं बहुत अच्छे जाने

चिड़िया चिड़िया पालने में बहुत अच्छी लगती है बुलबुल पालने में बहुत अच्छा लगता है गौरैया अब तो दिखा भी नहीं करतीं लेकिन हाँ पालती हूँ तोता को तो जरूर पालती हुँ मुरैला पाले थीं और क्यां कहूँ चिड़िया कौआ तो बहुत देखाते हैं बहुत नहीं देखाते तो पहले जमाने से कौआ वही कम हो गए हैं लेकिन है कम है थोड़ा बहुत है बहुत अच्छे लगते हैं कौआ काँउ काँउ वह सुबह बोलते हैं उसको काग बोलते हैं सब कुछ अच्छा लगता है और चिड़ियाँ पालती हूँ तोता बतख बगुला होता है